गोदो समाव जोंनि जि थांलाय फैलायनि सुबिदा बेयो एसेबां मोजां नङामोन आरो लोगोसे जोंनि खाथियावहाय जि इदुकेसन बिथिङावहाय बारा दावगानाय नङामोन जायनि थाखाय जों जोंनि बेंक जोंनि बेंक नि थाखाय जोङो बुहुत गोजानाव हान्थिनो थांनो गोनां जायोमोन त' जोंनिफ्राय नैजिबा किल'मिटार गोजानावहाय गोदोहाय मोनसे बेंक दंमोन पाठशाला स्टेट बेंक पाठशालानि स्टेट बेंक ब्रान्स पाठशाला ब्रान्स नि स्टेट बेंक बो मोनसे दंमोन दा बेसिम थांनो जोंहा बुहुत जारला गोलैयोमोन जोंनि बैसोगोराफोरा फ्राय बेयाव थांनो हायामोन आरो ना थांनानै एकाउन्ट खुलिनांगौ एबा बेंक फोरनि माबाफोर खामानिफोरखौ मावनांगौ बेसिम समभब नङामोन जायनि थाखाय जोंनि आबै आबौमोनहा गोदोनि जा रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा बिथांमोनहा गोबां जालाखार बिलाखारजों बुगिनांबोगासिनो थादों आं ओरैबायदि मोनसे आरो नै दिनैनि थासारियाव बियो एसे आलदा जाबाय दिनै इदुकेसन नि बिथिङाव जों जौगाबाय जौगानाय लोगो लोगो जोंहा खाथियावनो मोनसे बेंक फैबाय सिमला ब्रान्स स्टेट बेंक नि बेयो बेयो पाठशाला स्टेट बेंक नि आन्दार आवहाय सिमला ब्रान्स मोनसे एस बि आइ फैबाय जोंहा स्टेट बेंक द' बेयो फैनायनि थाखाय जोंहा ट्रेन्सपरटेसन नि थाखायबो द' जौगाबाय नालाय थांलाय फैलायनि सुबिदा बेफोरबो जोंहा जाबाय बेनिखायनो दा एसे मोजां फैबाय नाथाय गोदोनि समावहाय जोंनि माखासे स्टेट बेंक नि एक्स बिएलटि फोरा फैनानैसो जोंनि बे बैसो गोरा जे एकाउन्ट हलदार फोरखौहाय गामिसिम थांनानै साखा फारा खालामहैयोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि नुनो मोनबांला जों गावबा गावनो बेंक आव थांनानै बे खामानिखौ एबा जोंनि खामानिखौ मावनानै लानाय नुनो मोनसै